आं नोंथांनि रेस्टुरेन्टआव जाग्रा मुवा अर्डार खालामदों मोन अर्डार खालाम खांनायनि उनावसो आं गोसोआव फैबायदि आंहा माखासे जाग्रा थोरसि लथा मुवा गैया बिनिखायनो नोंथांनि ह'टेलनिफ्राय गारजाग्रा गंनै प्लेट सामुस गंनै काटा सामुस गंनै गिलास गंनै लोगोसे चाटनि आरोबाव बेजों लोगोसे सालाड आरो स'स हरफा आरो बेजों लोगोसे हरफाबाव टिसु पेपार गांनै जाहाथे आङो बेफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों आंनि जाग्रा मुवाखौ आं मोजाङै बाहायनो हायो बिनिखायनो नोंथाङा जाग्रा मुवाजों लोगोसे आं बिहरनाय बेफोर मुवा बेसादखौ मोजाङैनो सोनानै हरब्लानो जाबाय